अगर हमारे यहाँ किसी को सांप काट लेता है तो हम सबसे पहले ब्लेड को ब्लेड से उस जगह को काट देते हैं वहाँ का वहाँ दबा कर के वहाँ का ब्लड निकाल लेते हैं फिर उसको किसी मजबूत रस्सी से उस जगह को बाँध देते हैं तथा फिर सरकारी चिकित्सा में दवा दिलवा देते हैं तथा उस व्यक्ति को रेश्ट पर रख देते हैं थोड़ा उस घूमता है टहलता है थोड़ा दो चार दिन रेश्ट में रहता है और कुछ दवा ओवा भी उसको खिलाया जाता है तथा टाइम उसको दो चार दिन बाद फिर फिर डॉक्टर के पास ले जाकर के दिखाया जाता है और घरेलू उपाय के अनुसार तो ऐसे बहुत से तरीके हैं जो हर जगह हर क्षेत्र में अपना अलग अलग होता है जिन लोग और अपना जो हमारे यहाँ होता है हम उसके बारे में विस्तारपूर्वक बता रही हूँ हमारे यहाँ ऐसा ही होता है सांप के काटने पे दवा भी पिलाई जाती है हमारे छेत्र में एक सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ पर दवा पिलाकर के चौबीस घंटे के लिए वहीं रोकते हैं थोड़ा फिर इसके बाद उस व्यक्ति को नहलाते हैं ताकि सांप काटने के बाद आदमी के शरीर के अंदर जलन और बहुत तेज़ गर्मी होती है जिससे आदमी घबराता है और बेचैन होता है ऐसा कर ऐसे होने पर हमारे यहाँ उस व्यक्ति को नहलाया जाता है तथा उसे ठंडा से ठंडा जगह पर रखा जाता है जिससे उसको उसको गर्मी न महसूस हो तथा वो सांत रहे ऐसा भी हमारे यहाँ किया जाता है उसको ठंडे से ठंडे जगह पर ठंडी से ठंडी चीजें खिलाई जाती हैं जिससे उसको आराम मिल सके और और यह ऐसे बहुत से ऐसे घरेलू नुस्खें हैं जगह झाड़ फूँक की भी हर सुविधा रहती है हमारे यहाँ के कुछ ऐसे हैं जो कि सांप के काटने पर झाड़ फूँक भी करते हैं झाड़ फूँक कर से भी से भी कितने लोग ठीक हो जाते हैं से अनेक प्रकार की दवाइयाँ भी हैं जो व्यक्ति को पिलाई जाती हैं ऐसे तमाम तरह के उपाय हैं और और जिस व्यक्ति को सांप काटा रहता है उसको बेड या फिर तख़्त आदि पर नहीं सुलाया जाता है उसको जमीन पर ही उसका बिस्तर लगाया जाता है जैसे कि और और उस व्यक्ति को दो चार दिन तक नीचे ज़मीन पर ही सुलाया जाता है जिससे उसकी बॉडी को हमेशा ठंडा मिलता रहे उस व्यक्ति को घबराहट बेचैनी और गर्मी न हो बाहर की ठंडी हवा भी उस व्यक्ति को दी जाती है बाहर सुबह टहलाया जाता है शाम को टहलाया जाता है जिससे उसको ठंडी हवा मिलती रहे उसको गर्मी न हो